جی ہاں اسکول میں بچوں کو قرضوں اور واپسیوں کے بارے میں زیادہ توجہ سے پڑھانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ ایمان دار شہری بن سکیں اور دوسرے کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور معاملات میں بہتر بن سکیں اس کو نصاب میں شامل کرنے سے لین دین کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ خود کو ایک ذمے دار شہری بنا سکیں گے